आङो थाउनआवबो थाङो गामिनि दखानावबो थाङो आरो गामि खाथिनि बाजारावबो थाङो आरो बाजाराव बिदिनो गाननाय जोमनाय लायो देलाइग्रा देलाइग्रा मुवाबो लायो नांगौ जायोबा बिखौ गामिनि खाथिनि हाथाइ बाजारावनो लायो न' खाथि खाथियावनो दङ सान्थिपुर होननाय बाजाराव सुनिबार बाजार जायो बेयावनो आंनो नांगौ जानाय द्रेस गाननाय जोमनाय देलाइग्रा मुवा गासिखौबो लायो आङो बायनानै बिदिनो दख'नाफोरबो बायो बैसागु सौफैबा दख'ना बिदन आर'नाइ गाननांगौ जायोब्ला ब्लाउसखौबो बायनानै लायो बायनानै लायो गानो बैसागु मोसानायावबो गाननो थाखाय नांगौ जायो बिदिनो बबावबा थांनो थाखाय गाननो जोमनो द्रेस नांगौआव बेखौबो लायनानै लायो आरो ओमफ्राय न' खाथियावनो निज्लागुरि दखान दङ बेयावबो थाङो देलाइग्रा मुवा लायनाय मेथाइ जानाया

आंना कलेजआ बेंथलावनो जायो बेंथलावबो कलेजाव फैनाय हिसाबैनो बेरायो बा जों बिसथिबार बा बाजार जायो बेयाव बेरायो नांगौ जानाय आंनो नांगौ जानाय देलाइग्रा मुवा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बायनानै लाङो बायनानै लाङो बिदिनो बेरायो लोगोफोरजों ज' ज'नो ख्लास गबा बिदिनो दसे बेरायलाङो आरो मिथाइफोरखौ जालाङो ओंखाम उखैबा आरो खाथि थाउन बङाइगाव थाउनावबो थाङो बिदिनो बिसाल मारखेदआव गाननाय जोमनाय लायनो थाङो बेरायो बिदिनो बेरायो बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' थाङो ओमफ्राय